نہیں میں نے ہیلتھ ایشورینس اپنے لئے نہیں لی نہ ہی میں نے اپنے خاندان والوں کے لئے لی ہیں باقی یہ اسکیم بہت اچھی ہے لیکن ہم اس کو افورڈ کیسے کریں کیونکہ ان کو تو ہر مہینے ہی پیسہ چاہیے ہوتا ہے اب اس مہنگائی میں ہم اپنے بچوں کی پڑھائی دیکھیں بچوں کی بیماری بیماری تکلیفیں ہیں سب طرح کی باتیں ہیں باقی یہ ہیلتھ انشورینس کی اسکیم تو بہت اچھی ہے کہ کل کو ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے ایکسیڈینٹ ہے کوئی بڑی بیماری ہے جس میں لاکھ دو لاکھ سے لے کے دس لاکھ تک کا بھی خرچہ آتا ہے تو ہم اس کو آسانی سے اٹھا سکتے ہیں بس اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے نہ اس کا مہینہ نہیں دے پا رہے پریشانی کی وجہ سے